हा टेक्नोलॉजी उपयोगु सां इलाही आसपास उपयोगु करण सां इलाही फेर फाड़ थी वियो आहे टेक्नोलॉजी उपयोगु करण सां पंहिंजे व्यव्हार में बि फेरफार थिए थो पंहिंजो व्यव्हार बि चेंज थिए थो पहला सभु गॾु वेंदा हुआ गॾु रहंदा हुआ अने हिकु इच घर में रोटी खाईंदा हुआ अने हिकु ॿिए सां ॻाल्हाईंदा हुआ पहला पा ॿाहिरि निकिरदा हुआसीं त बि हिकु ॿिए सां ॻाल्हाईंदा हुआसीं जय झूलेलाल चई करे हिक ॿिए सां मिलंदा हुआसीं अॼुकल्ह अहिड़ो कोन्हे टैक्नोलॉजी जो उपयोगु थींदो वञे पियो अने सोशल मीडिया जो उपयोगु थींदो पियो उअ सभु हाणे रील्स में अने अलॻि अलॻि अलॻि अलॻि ॻाल्हियूं मोबाइल में पिया रहन था ख़ासि करे इनजो इफेक्ट उनजो नकारात्मक अ परिणाम अ छोकिरनि जे मथां आयो आहे छोकिरा अॼुकल्ह इलाही मोबाइल खणनि था उने काणे छोकिरनि खे इलाही असरु थिए थी छोकिरनि जो पढ़ाई में ध्यानु ओछो रहे थो अने मोबाइल में ध्यानु वधाइ रहे थो हर हिक खे जेके ॾिसो घर में जेतिरा भांती आहिनि सभिनि जे हथ उहे त भाती मोबाइल आहे अने सभिनि जे हथ में शाम जो मोबाइल हूंदो आहे पहला पंहिंजो समय हिक ॿिए सां पसार थींदो हो पां फैमिली गॾु थींदा हुआसीं गॾु रोटी खाईंदा हुआसीं गॾु रहंदा हुआसीं अने रोटी खाई करे हिक ॿिए सां ॻाल्हाईंदा ॿोलाईंदा हुआसीं पण अॼुकल्ह त हेरा टेक्नोलॉजी जो उपयोगु थी वियो आहे अने उन नकारात्मक परिणाम अहिड़ो आयो आहे के घर अची रोटी खाई करे सिदा सभु मोबाइल खणी करे वेही रइनि था अने हर हिक जो अलॻि अलॻि मोबाइल ॾिसण जो अलॻि अलॻि व्यक्तित्व हूंदो आहे एटले टेक्नोलॉजी जो उपयोगु नकारात्मक थियो आहे उनखे नकारात्मक परिणाम सुठो न चवाइजे अॻिया वञी करे ऊ नकारात्मक परिणाम इलाही भयंकर थी सघे थो छो अॻिया जी पीढ़ी खे इलाही तकलीफ़ पई सघे थी अने उअ तकलीफ़ पांखे न पए इन लाइ टेक्नोलॉजी जो उपयोगु करणु खपे अने टेक्नोलॉजी जो ख़ाली कम पर थो उपयोगु करू उअ सही आहे जय झूलेलाल